देश से बाहर तो जाने का कभी मौका नहीं लगा लेकिन हाँ अपने प्रदेश से बाहर मैं कई सारे प्रदेशों की यात्राएँ कर चुका हूँ जिसमें उत्तर प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश इन जगहों की यात्रा मैं कर चुका हूँ और सब जगह जाने का बहुत अलग अलग पर्पस था अलग अलग उद्देश्य था तो लखनऊ मेरा हमेशा जाना रहा कविताओं के संदर्भ में साहित्यिक गोष्ठियों के संदर्भ में और मध्य प्रदेश मैं एक अपनी परीक्षा के सिलसिले में गया था अपनी परीक्षा देने तो मैंने भोपाल घुमा वहाँ पर वहाँ की झीलें बहुत सुंदर है साफ सफाई में वह शहर बहुत आगे है इसी तरीके से मैंने राजस्थान की यात्रा की थी कुछ सर्वे के चक्कर में कोई सर्वे करने थे मुझे और उस संदर्भ में मैं जयपुर रहा कुछ दिन जयपुर सुंदर शहर है यह पिंक सिटी के नाम से लोग वहाँ जानते हैं जोधपुर मैं एक बड़े इवेंट के लिए गया था जश्न महोत्सव करके एक इवेंट होता है रेख़्ता वालों का उसके लिए मैं दो दिन था वहाँ पर तो जोधपुर में रहा हूँ दो दिन तो इस तरीके से कई सारे राज्यों की यात्राएँ की हैं और सभी अपनी अपनी संस्कृति अपनी अपनी भाषा अपनी अपनी खान पान अपनी अपनी वेशभूषा सबकी अलग अलग है सबकी अपने अपने उद्देश्य है सबकी अपनी अपनी सुंदरता है सबकी अपनी अपनी महत्ता है सबकी अपनी अपनी कलाकारी है तो हाँ सब बहुत अच्छा था